وہیں اگر اگر گھوڑے کو انتخاب کرنے کی بات آئے تو میرا ماننا ہے کہ گھوڑا سواری کے لیے گھوڑے کو انتخاب کرتے وقت گھوڑے کو نسلی ہونا دیکھنا ضروری ہے اچھی نسل کا اگر گھوڑا ہوگا تو گھوڑا بہت ہی تیزی کے ساتھ سواری کرائے گا بہت ہی تیزی کے ساتھ آپ کے جہاں پہ آپ جانا چاہتے ہو اس مقام پہ پہنچا دے گا اور وہ بیمار نہیں ہوگا اور اس طرح کی حرکتیں نہیں کرے گا جس سے آپ کو نقصان پہنچے اور وہ آپ کی بہت مدد کرے گا آپ کے سفر کے دوران جس سے آپ کو کافی فائدہ بھی ہوگا اور آپ کو ایک ایک سکون محسوس ہوگا تو یہ سب چیزیں ضروری ہیں اچھی نسل میں اچھی نسل کے گھوڑے لینے کے لیے اور اسی طرح اگر آپ کھڑا اگر سواری کے انتخاب کرتے وقت خراب نسل کا کوئی گھوڑا لے لیں گے تو اس سے کافی نقصان پہنچے گا آپ کو اس سے آپ کے سفر میں کافی تاخیر ہوگی ہو سکتا ہو کہ آپ کا گھوڑا راستے میں بیٹھ جائے تھک کر بیٹھ جائے جلدی تھک جائے یا بیمار ہو جائے یا ایسی حرکتیں کرنے لگے جس سے وہ آگے نہ بڑھ پائے تو اس لیے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ اچھی نسل کا گھوڑا پالیں اور اچھی نسل گھوڑا پالنے سے آپ کو آپ کی سواری میں وہ کافی مدد گار ہوتا ہے اور لوگ اس کو کافی پسند بھی کرتے ہیں تو میں یہی چاہوں گا کہ لوگ اچھی نسل کا گھوڑا اپنی سواری کے لیے منتخب کیا کریں کیونکہ یہ بہت فائدہ مند تو ہوتا ہے